हेलो कहलहुँ बाबा अपना आओरके तऽ मिथिला राज्यमे रहैत छियै लेकिन अपना आरके एगो राज्य अलग होइके चाही जेना बिहार छै जेना दोसर अथी छै तऽ बिहारेमे अपना आरके एगो मिथिला राज्य अलग होइके चाही की नहि एहिमे जे मिथिला अलग होयके चाही किआकी अपना आरके मैथिली बाजैत छियै हँ तऽ देखिऔ जेना अपना आरके जे भेल अइ एम्हरमे कनि राज्य एगो अलग होयके चाही आओर ओ राज्य एहि दुआरे अलग होयके चाही किआ कि अपना आरके कोनो भी चीजके जादा कोनो भाषे के या बोलचाल के जादा उठाव अथी उठेने नहि छै सरकार नहि तऽ ताहि दुआरे मिथिला राज्य अपना आरके एगो होयके चाही एहिके लिए हम हमसब तऽ एखन नवयुवक छियै अहाँ सब बुढ़ पुरान छियै तऽ अहाँ सब कनि सङ्ग देबै तबे ने हमहुँ सब किछु यानि कै सकैत छियै ताकि मिथिला राज्यके लिए आओर हमसब चाहे छियै जे अपन सरकार मिथिलाके सरकार बने जेकि मिथिला वासीके लिए मिथिला वासीके लिए काम करे काम करे मिथिला वासी आपन ओहिके लिए पूरा जोर लगेतै की बुझलियै बाबा हँ तऽ तै दुआरे हमसब चाहैत छी जे ओ मिथिला राज्य अपना आरके अलग भऽ जाय ताकि मिथिला राज्यके यदि अपना आरके मिथिलामे तऽ चीनी मिल छलै जूट मिल छलै पेपर मिल छलै सब बंद कै देलकै ओ बिहार सरकार एहि दुआरे हमरा आरके माँग यऽ जे मिथिला राज्य एगो अलग भए जाय ताकि एतुका नया सरकार बने आओर हमर अहाँकेँ भाषा मैथिलीमे होय सके आओर हमरा अहाँकेँ पास जे दुःख छै मैथिलीके दुःख या समाजिक दुःख जे भी छै ओहिके लिए काम करे सरकार हँ ताहि दुआरे हमसब चाहैत छी जे मिथिला राज्यके लिए भ्रमण करी ताहि दुआरे एहि बेर का देखिऔ जे सब आदमी प्रआसमे छियै जे मिथिला राज्यके अलग कयल जाय

हूँ एहि बेर तऽ पूरा जोर शोरसँ अहाँसब साथ देबै ने बाबा हमरा आरके एहि बेर सपोर्ट करबै ने जे मिथिला राज्यके लिए हमसब लड़ैत छियै तऽ ठीक छै ठीक छै बाबा रखैत छी